हमारे क्षेत्र में ज्यादातर देखे जाने पक्षी कबूतर हैं तोते हैं और और भी इसी तरीके के पक्षियाँ हैं जो देखे जाते हैं पर ज्यादा प्रजातियो के पक्षी नहीं देखे जाते हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र में ऐसा माहौल नहीं है कि पक्षियाँ ज्यादा उम्र जी पाएँ या फिर वो अच्छे से रह पाएँ क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का प्रदूषण और ऐसी सारी बहोत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से वो अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पाते हैं और मुझे तोता ज़्यादा पसंद है क्योंकि तोता बोलता भी इतना अच्छा है इस तरीके से बोलता हैं उसके बोलने का लहज़ा जो होता हैं वो बहोत ही ज्यादा अच्छा होता है और वो किसी को भी अपने ओर प्रेरित कर सकता है कि हाँ वो पक्षी कैसे बोल रहा है उसको बोलते देख सामने वाला इंसान भी बोलेगा कि हाँ कुछ तो है तो तोता एक इस तरीके का पक्षी है जो बहोत देखने में भी अच्छा लगता है बोलता भी है बहोत अच्छे वो वो देखने में भी औ और एकदम शांत प्रजाति का पक्षी है जो किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाता और इस वज़ह से मुझे तोता बहोत ही ज़्यादा पसंद है